हैलो माराज हट्टिया दा बोल्ला दे ते खोड़ां दा केह् रेट शेट हैन खोड़ शोड़ एह् अस माराज सिरा मोड़ा बोल्लै दे हां असें लैने हे कोई तोड़ा हारा केह् रेट शेट ऐ हां अच्छा ते कोई सस्ता हां ते सस्ते निं होई सकदे कोई करी ओड़ो भी बड़े लैने न थुआढ़े शा थुआढ़ा पराना गाह्क ऐं अ'ऊं भुरजे भुरजे हां एह्दे शा थोह्ढ़े होर घटाई ओड़ो ता में द'ऊं तोड़े पाई लैङ हां खरी खरी ते बदाम हां हां एह् बगैर सिक्कड़ें आह्ले न जेह्के ते ओह् केह् रेट लाह्गे अच्छा ते शुहारे हां बा शैल बड्डा बड्डा शुहारा

अच्छा अंदर गुली बी ऐ उस्सी जां बगैर गुली दे हां चलो खरी तां कल्ल औना बस इ'यै लैना हा